जानाय लोंनायालाय जों मैगं थाइगं मोजां मोजां जायो बिदिनो आरो लासै लासै बेबायदिनो बेरामफोराखौ जायाजाथों होननानै जों आरामै जायो आरो मोजां मोजां जायो जाबाबो जानायालाय दाउ बेदर अमा बेदर बेफोररखौथ' इसे बारा जाया खम खम जादों आरो ना जायो गेले गेले बेबायदिनो जाबाय देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जानायाव एसे मोजां जायो आरो जेबो जायाजासेनो बेबायदि फुरथि खालामना जायो आरो दुखु मोनजासे खामानिखौ दायो मावला आगोलावथ' बहुदखिनि मावबाय ओरैनो बेराम आजाराथ' जाया नङा जायो आरो बेखौनो जों माबाबाय थायो आरो दा मानो जायो बेमारा होननानै बेरामफोरा माबोरै जायो होननानै ओइ जानाय लोंनायावबो जालाङो लोंनायाबो बांद्राय लोङोबा जायो आरो बेराम औ जानांगौ लोंनायखौ इसे खमायनांगौ जानायखौ जानायाथ' मोजां जाखायो ना जायो बेदर जायो बिदिनो जायो आरो लासै मोननायखिनिखौ मैगं थाइगंआथ' सोब गावबो गायना जायो बायनाबो जायो फ्राय गायनायखौनो बांसिन जायो आरो जों दा न'आव गायो आलु गायो बायदिसिना मावै मावै जायो आरो

खदाल आरि जावलु जावला बिदि खामानिखौ एसे मावो आरो जों दा लासै लासै मावलांबाय थायो बारा गोसाखौ बिर गोसा खामानि मावला आरो मोदोमखौ मोजां लाखिनो साफा दुगैबाय थाबानो जाहैबायना नङाबा बेरामा सोमजियो बिदिनो लासै लासै खामानि मावो मावनानै ओमफ्राय दुगैना थायो थाव थाव आरि लाना थायो जेनेबा बेमारा सोमजिया आरो बेबायदि होननानै खालामो आरो निजेनि देहाखौ मोजां लाखिनाय बेखिनियानो बेबायदिनो जानायाथ' बाथिथाम जानांगोनना फुङाव बाथिसे सानजौफुआव बाथिसे मोनायाव बाथिसे बाथिथाम बाथिथाम जायो सोरबा बाथिसेल' जानानै देहाखौ गाज्रि खालामना लायो बेयावबोथ' बेराम जायो सोमजियो बेमार जायो बेबायदिनो बेराम जालायलाङो मानसिया सोरबा सोरबा सोरबा लोंनाल' थायो सोरबा ओरैनो बेरायगारो बेबायदि ओमफ्राय खामानिखौथ' इसे एनै मावबाय थायो आरो दसे दसे खदाल जावहां मा जावहां दैज्लांआवथ' फुरा मावनांगौ जायो देहाखौ गारनानै मावथारनांगौ आरो बेबायदि थेवबो इमान खस्थ' होलिया आरो देहाखौ आरो जोङो मोदोमफोरखौ लोमजा साजा जागोन होननानै लोमजाबा साजाबाथ' गोलैना थाखायो बेबायदि जायो लासै लासै दा थेवबो मावबाय थायो आरो जों बेबायदिनो ग्रोब ग्रोबै बिदिनो दायो बेखिनिखौ मावनानै जों बे मावना थायो आरो ओंखामखौथ' जों बाथिथाम जायाबाथ' थानो हाया बाथिथाम जाखानांगौ जा दिस्टार्बथार बेबायदिनो मावै दाङै जाबाय थायो आरो जों मैगं थाइगं फोयो दाथ' मैथा आरि फाथो फोबायानोसै दा फोबायानो थादों देरलांनोसैयानो दैरबायानो सोरनाबा सोरनाबा जाजाबाय आरोबाव लाफा ओंख्रि मैगंसो फोबावदों लाफा मैगंआथ' दा जागासिनो दं बिराद मोजांसो बे मैगंआ जानो भिटामिन बावसो बे बिराद माने निजेनि आखाइनि थैयारि आरो बेफोरो बायनायनिख्रुय निजे फोनायनिया साबसिन जायो मोजां मोजां निजेनि न'खरनियासो मोजां जायो बेबायदि बायनायनिखौ एमान सुवाद मोनजाया बिदि जों दा निजेनि न'आव मावना जाबा मोजां जायो आरो गोथावबो जागोन माबो जागोन बायनायबा मालायनि बायगोन सोब मुलिजों बायदिसिना खालामो आरो एबा बायदिसिना बाहायनाय मुलिजों जोंनाथ' मुलि सुलि गैया न'खराव बानायनाया बेबायदि आरो जोंना जासिगोन दा